हेल्ल' ओं खोनाबाय मा आंना होननोसै आरो ए आंहा नै दाख्लै बेंक आव थांनाया क'क्राझार थांनाया लामाखौनो आन्दायनानै ओरै थांनो ना ओरै थांनो जानानै बारस'नो रोङाखै मथरखौनो ओमफ्राय दाना बोरै बोरै लामाखौनो आन्दायलाजोब्बाय बाल आङो ओमफ्राय नोंहा फैदोंमोन आरो क'क्राझाराव ए औ औ औ नङाबा ए ए औ नङाबा आं बेनिखायनो आं बेनिखायनो थांला दानिया बेंक आव थांबाल' थाङो आङो आन्दायहैनायखायनो औ औ थोआथ'

थोआ नंला नङाबा माथो गोदोबालाय बिरात थाबायनो हायोमोन

दे होनबालाय दानदो औ औ दे